टॅक्नोलोजी म्हणटा ती आतांच्या काळांत सगळ्याच कडेन पळोवपाक मेळटा ना एज्युकेशन म्हण ना जाल्यार तूं फार्मींग हेर हितून म्हण नुस्त्यान हितून पळोवपाक गेल्यार पयलींच्या काळान व्हड्यांनी बारीक बारीक व्हड्यांनी दोग तीग जाणां वयताले आनी नुस्तें धरताले आतांचे काळांत पळोवपाक गेल्यार व्हडली व्हडली बोटी केल्या आनी त्या बोटींनीं बसून नुस्तें धरपाक वयता आनी नुस्तेंय खूब मेळटा दर्याच्या भितर आनी पयस वचून नुस्तें धरता टॅक्नोलोजीक लागोन ही बोटीची इनवेन्शनाक लागोन खुबशे इजी जाला मनशांचे काम आनी नुस्तेंय खूब मेळपाक लागला आनी हेंची भलायकी बरी उरता आनी सेफ्टीय बरी उरता ताका लागून टॅक्नोलोजी नुस्त्यान खूब प्रभाव घातला आमच्या शेतांनी पळयत जाल्यार पयली आमी बैलाक घेवन नांगर घालून शेत करताले आनी आतां ट्रॅक्टर घातले शेत तयार जाले सो आनी नांगरान तें करता करता म्हणल्यार म्हयनो वयतालो शेत सगळें लुवून जाता म्हणल्यार आनी आतां पयत जाल्यार ट्रेक्टरान रोकडेच अर्द्या वरान काम सोंपता एनीमल हजबंड्री पयली आमी सगळ्यांक सगळे जाणां जनावरांक गोठ्यांनी दवरताले आनी ती सगली फुडें तांचो परिवार फुडें वयता काय पळयताले आनी बट आतांच्या टॅक्नोलोजीक लागून खुबशी अपडेट्स जाल्यार आनी आमी रेडीमॅड फकत दुसऱ्यांचो बैलांचे हे घेवन सुद्दां आमी आमचे गोरवां भितर घालून तांचे भुरगें काडपाक शकता अशे खुबशी टॅक्नोलोजी आमची वाडल्यात डेयरीन सुद्दां खूब उपयोग जाता आमकां चड दूद दिवपी गायो सुद्दां आमी तयार करपाक शकता अशी टॅक्नोलोजी आतां आतां जावन येयल्या अशें टॅक्नोलोजीक लागून हाजो खुबसो उपयोग जाता पूण हें आतां खऱ्यांनीच आमकां बरे पूण आतां हें आमकां खऱ्यांनीच लागतलें कांय ना तें पळोवया